हमारा गाँव में तूनामेंत होता है हम सब भी खेलते हैं इस बार हम जीत गए थे तूर्नामेंत में बड़ा बॉल पर बड़ा छक्का मारे थे उसके बाद तुनामेंट में जब जीते तब सब दोस्त यार बोलने लगे मिठाई खिलाओ तो जलेबी लाए खिलाएँ उसके बाद मिठाई उठाई खिलाए तुर्नामेंत तो होता है बढ़िया होता है गाँव में उसके बाद तुनामेंत में मेंत में बारह ओवर में बारह बॉल रहता है तिल तिलतेट में देखें कि एक ओवर में छः बॉल रहता है बारह बारह आदमी रहता है खिलाड़ी मेरे खिलाफ रहते हैं और बढ़िया रहते हैं उसके बाद फिर जो भी होता है वो सब बढ़िया होता है तुनामेंत देखते हैं बिहार में तो अभी आई पी एल चल रहा है आई पी एल में सब से बढ़िया से खेल रहा है प्लोदेलेथ में है इण्डिया में आई पी एल होता है तो बढ़िया से होता है आई पी एल का चलन होता है बस यही कि आई पी एल खेला जाता है तो बढ़िया से खेला जाता है आई पी एल में आदमी दिखते हैं तो ये नेथनल लेभल पर तक चल जाता है कोई बिहार लेबल पर चल जाता है तो ही एसटेट लेबल पर चल जाता है वैसे ही है खेलते खेलते आदमी चल जाता है बता के खेलेता तब ना आदमी जाएगा ऊपर तक आदमी तो खेलने में बढ़िया लगता है इसलिए आदमी जाता है नहीं तो बढ़िया नहीं लगता तो नहीं जाता है किसी किसी में कला रहता है जो बहुत ऊपर जाता है तिलतेट खेलने में तो बहुत मजा आता है लेकिन जब आउट हो जाता है तब कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती है गाँव में तिलतेट खेलते हैं तो लड़ाई भी हो जाता है कभी कभी आउत हो जाता है तो बोलता है नहीं आउट हुए हैं लड़ाई हो जाता है कभी कभी बेइमानियाँ हो जाती हैं बेइमानी तो लेता है इसी के कारण तिलतेट वैसे बिहार लेबल पर बहुत अच्छा है इधर भी आई पी एल हार गया है अपना देश आई पी एल हार गया था अगला साल से वही प्लेतिथ चलेगा बढ़िया से खेलेगा तो आगे बढ़ेगा अच्छा से रहेगा ब यही सब होता है